हेलो क्या गैस एजेन्सी से बात हो रही है मैंने एक गैस सिलेण्डर बुक किया था तो मैं आपको यह बताना चाह रही थी कि वह जो पुराना पता दिया था उस पर गैस सिलेण्डर नहीं पहुँचाना है अब मैंने घर चेन्ज कर लिया है और मेरी उपभोक्ता आई डी पाँच छह ज़ीरो ज़ीरो एक दो है और और मेरे घर का पता बाईपास रोड सन्दीस स्कूल के पास आपको गैस सिलेण्डर पहुँचाना है तो आप कब तक पहुँचाएँगे आपसे मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द गैस सिलेण्डर पहुँचाएँ